हेलो पप्पा हाणे त जीअं मां नएं घर में वई आहियां ऐं पैन कार्ड में एड्रेस विझाइणो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधाए सघो था हुन खे कीअं बदिलाए सघंदा आहियूं ऐं उन्हनि जे लाइ मूंखे कहिड़ा काग़ज़ात खपंदा